नमस्ते दीदी अरे दीदी अब के इस बार छुट्टी हुई है गर्मियों की वह सोच रहे हैं कि कहीं घूम आएँ वही आपसे पूछ रहे थे कि जैसे कि वृंदावन जाएँ वहाँ कि वृंदावन अगर जाएँ मथुरा धाम वहाँ से मथुरा नज़दीक पड़ता है वृंदावन से तो इस बार जन्माष्टमी है तो सोच रहे हैं कृष्ण जन्म भूमि को देख आएँ दीदी तो दीदी यह आप बताइए आप हमको कि जैसे हमारे छोटे छोटे तीन बच्चे भी हैं और साथ में हमारी सास भी तैयार हैं जाने के लिए और एक छोटी बहन भी है वह भी कह रही थी जाने के लिए तो सात आठ लोग हो जाएंगे दीदी तो आपसे तो आपसे यह पूछ रहे हैं कि हमको जैसे है कि ट्रेन से जाएँ तो सही रहेगा कि बस से जाएँ तो सही रहेगा हाँ उतना जैसे हाँ हाँ दीदी बताइए

तो दीदी यह बताइए दीदी यह बताइए कि जैसे वहाँ हम जाएंगे तो यहाँ से चार सौ किलोमीटर है तो कितने देर में पहुँच जाएंगे

अच्छा कम से कम चौदह या पंद्रह घंटे समय लगता है अच्छ तो चौदह पंद्रह घंटे में आराम से पहुँच जाएंगे तो जैसे वहाँ पर पहुँचेंगे तो वहाँ पर रुकने के लिए कोई धरमशाला या कोई तो सुलभशाला है या कोई वहाँ पर अपने घ् मिल जाएगा स्थान कही रुकने या ठहरने का अच्छा जैसे विश्राम करने का तो वहाँ से लें हैँ जैसे वहाँ राधा रानी का मंदिर गोवर्धन पर्वत और जैसे कि मैम वहाँ पर

वहाँ पर मैम कहीं से मैम जैसे जाएंगे तो घूमने अलग अलग मंदिर दूरी पर बने होंगे मैम अच्छा तो वहाँ से मतलब खा खाने पीने के लिए जैसे क्या बनाने हैं अच्छा वहाँ भंडारा भी है प्रसाद अच्छा वहाँ पर प्रसाद भी मिल जाता है

अच्छा वहाँ पर एक राधे राने रानी का मंदिर बना है काँच का अच्छा घूम तो ठीक है मैम फिर नमस्ते धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए धन्यवाद मैम नमस्ते